آج کل ٹیکنالوجی بہت تیزی میں بڑھ رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے کارن ڈگری بھی مل جاتا ہے ٹیکنالوجی اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمیں ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کے کارن گھر بیٹھے پیسہ نکال لیتے ہیں فوٹو نکال لیتے ہیں اور ٹیکنالوجی ہمیں بہت چیز سکھاتا ہے ٹیکنالوجی کا بھی رہنا ہونا ضروری ہے ٹیکنالوجی آج کل کے زمانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھایا ہے ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ گھر بیٹھے پیسہ نکال لیتے ہیں ٹیکنالوجی دنیا میں بہت مہتوپورن بھومیکا نبھایا ہے ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ ڈگری نکال لیتے ہیں اور اس کے کارن بہت طرح طرح کے سویدھا اپلبدھ ہو گیا ہے اور ٹیکنالوجی کے کارن ہم لوگ آرام کرتے ہیں اور مشین ہی اپنا کام نکال لیتا ہے اور ہم لوگ کو ضرورت بھی نہیں ہوتا ہے